फोटोग्राफी हो छंद म्हणून चालू दवरपाची म्हजी प्रेरणा म्हळ्ळ्यार की जे आदले फोटो आसतात ते फोटो कांय तेंपान मेळप मुश्कील जाता त्यात बरबर आदल्या वेळाचो किंवा आद्य संस्कृतीचो जर आमी शोध घेत आसत जाल्यार आमकां कितल्याशात वर्सांची गजाल जी आसा आयज आमी अभिप्रेत करूंक शकतात जाणून घेवंक शकता आदली स्थिती परिस्थिती आनी त्या काळाची वेळ मर्यादेनुसार लोकांनी केल्ली ताकतीक किंवा ते प्रयत्न किंवा त्या वेळार ते कशे दीस काडटाले ह्यो गजाल्यो खुबशें अप्रूप आनी खूब किदें शिकोवन वयता आदल्या वळाचेर आयच्या सारक्यो नव्यो नव्यो तंत्रज्ञान आनीक येवजोण्यो नास्ताना सुद्दां लोकांनी कितल्या कठीण प्रसंगाचेर कश्यो कश्यो गजाल्यो तयार केल्यो ह्या हाची अनुभुती ज्ञान ह्यात फोटोग्राफीतल्यान मेळूं येता आनीक आयची परिस्थिती येणाऱ्या काळाक तश्यास तरेची अप्रूप आनी वेगळेंच खूप किदें इतिहास संशोधन करपाची थारतली देखून हीच गजाल म्हाका सामकी फोटोग्राफी वो छंद चालू दवरपाक प्रेरणा दिता